शुरुआती लोग जैसे कि योगा जो शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो वार्मअप करना उनको बहुत ज़रूरी है जब तक शरीर का वार्मअप बॉडी का वार्मअप नहीं किया जाएगा कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो सकता है उसका गलत प्रभाव हो सकता है साइड इफेक्ट हो सकता है इसलिए पहले तो लोगों को थोड़ा सा वॉकिंग या जॉगिंग कह सकते हैं और या जंपिंग अपने प्लेस पर ही थोड़ा सा अगर वाकिंग कर लेते हैं कुछ नहीं तो कम से कम दो चार पाँच सौ मीटर की भी वॉकिंग कर लेते हैं तेज़ तेज़ कदमों से उसके बाद जंपिंग कर लें जगह पर स्ट्रेचिंग कुछ कर लें तो उसके बाद सूर्य नमस्कार सबसे बेहतर योगासन है सभी योगासनों में कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास समय ना हो तो वह सिर्फ़ अगर दस सेट सूर्य नमस्कार कर ले तो उसको संपूर्ण योगासन माना जाता है कुछ बैठकर आसन किए जाते हैं कुछ खड़े होकर के आसन किए जाते हैं कुछ लेटकर के आसन किए जाते हैं तो शुरुआत पहले होता है खड़े होकर के आसन से जिसमें सूर्य नमस्कार में तो सभी आ जाता है ताड़ासन आ गया बैठ करके करने में से वज्रासन है पद्मासन है लेट करके करने में भुजंगासन है और कई आसन हैं जो कि आपको काफ़ी फायदे होते हैं उसके बाद आपको प्राणायाम से भी लाभ होता है अनुलोम विलोम करना भस्त्रिका प्राणायाम है अनुलोम विलोम है हर कोई कर सकता है इससे शुगर कोलेस्ट्रोल बी पी इत्यादि सभी कुछ ही क्षणों में ख़तम हो जाएगी कंट्रोल हो जाएगी आपके शीर्षासन हालाँकि कहा जाता है जिनको सर्वाइकल है शीर्षासन नहीं करना चाहिए जिनके पेट में पीठ में दर्द है कमर में दर्द है भुजंगासन नहीं करना चाहिए ताड़ासन है साइटिका इत्यादि गठिया वालों को करना काफ़ी फायदेमंद होता है हडासन है चक्रासन है यह सभी आसन हैं विद्यार्थियों के लिए जो सबसे उत्तम आसन होता है पद्मासन सूर्य नमस्कार करने के बाद पद्मासन में बैठकर के ध्यान लगाएँ और वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसमें व्यक्ति कभी भी कर सकता है खाली पेट भी कर सकता है और खाना खाने के बाद भी कर सकता है सुबह भी कर सकता है दोपहर में क भी कर सकता है शाम में भी जब चाहे जिस अवस्था में बैठा है वज्रासन कर सकता है वो बाकी अन्य आसनों के लिए आपको समय निर्धारित किए जाते हैं डाइट्स निर्धारित किए जाते हैं और सभी आसन अच्छे हैं विद्यार्थियों के लिए पद्मासन हो या वज्रासन हो कमलासन हो यह सभी बहुत ही लाभकारी हैं ध्यान एकाग्रित करने के लिए विद्यार्थियों का मन एकचित्त करने के लिए यह सभी आसन बहुत ही लाभदायक साबित हुए हैं

बार बार यही कहता हूँ कि सभी आसनों का एक गुरुमंत्र सूर्य नमस्कार है जिसके पास समय ना हो कम से कम दस सेट अगर सूर्य नमस्कार कर लेता है तो सभी आसन उसके कम्प्लीट हो जाते हैं आसन करने के लिए आपको बैठने के लिए चटाई या चद्दर इत्यादि होना चाहिए जिस पर आप लेट सकें बैठ सकें या ऐसी ही जगह हो जहाँ घास लगा हो कंकड़ पत्थर ना हो वैसी जगह पर यह आसन किए जा सकते हैं कुछ खड़े होकर के आसन हैं कुछ बैठकर के हैं कुछ लेट कर के हैं जिसमें आप को सुविधा महसूस हो रहा है वह आसन किए जा सकते हैं आप सभी आसनों को करें फल पाएँ धन्यवाद